जबलपुर जिले में मुख्य शैक्षणिक स्थान के अंदर जो स्कूल है उसका नाम एस टी अलोसिस सीनियर सेकेंडरी ये ज़्यादा लोग इसके अंदर एडमिशन लेते हैं क्योंकि यह स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसके अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई की जाती है स्कूल के अंदर तो इस कारण भी इस स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं यहाँ के टीचर भी बहुत प्यारे हैं जिस कारण लोग बाग इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और इसकी फीस जो है काफ़ी सस्ती है और इसलिए लोग बाग और भी इसके अंदर एडमिशन लेते हैं और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पाठ्यक्रम को पसंद किया जाता है वो पाठ्यक्रम विषय इंग्लिश है और इसको सबसे ज़्यादा विशेष माना जाता है